کھانا پکانے کا شوق مجھے اس جگہ سے ملا کہ جب میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا کہ وہ کھانا بنا رہی ہیں اتنی محنت کر رہی ہیں تو کبھی کبھار ان کے ساتھ میں ان کی مدد کر دیتا تھا اسی طرح کچھ کچھ موقعوں پر ماں کی مدد کر نے کی وجہ سے مجھے بھی کھانا بنانے کا شوق ہوا اور میرے کھانا بنانے کی شوق میں میری ماں کا کردار بہت اہم رہا ہے کیونکہ انہیں کو دیکھ کر یہ شوق یہ شوق میرے اندر پیدا ہوا اور جب بھی میں کچھ بناتا ہوں اور کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے تو میں اپنی ماں سے ہی پوچھتا ہوں اور ان سے ہی مشورہ لیتا ہوں اور میری زندگی میں ماں کا کردار سب سے اہم رہا ہے